ہیلو جی ارے بھائی کیسی جینس دے دی یار یہ ارے اتنی ٹائٹ جینس ہے یہ اس پہ آپ کا سائز جو ہے تھرٹی ٹو لکھا ہوا ہے جینس میرے پاس تھرٹی انچ کی آ رہی ہے تو آپ اپنی ویب سائٹ پہ صحیح کرئیے نہ یہ تو بڑا بیکار ہے یہ

ارے سر میں نے جینس جو ہے تھرٹی ٹو انچ کی آڈر کری میرے پاس جینس آ رہی ہے تھرٹی انچ کی یہ کوئی با مجھے ریٹرن کرنی ہے مجھے بھائی یہ سمجھ میں نہیں آئی یار

نہیں جینس جینس صحیح ہے لیکن کم سے کم صحیح سائز کی تو بھیجیے آپ آدمی یہی کرتا رہ رہ جائے پہلے آڈر کرے پھر ریٹرن کرے پھر آڈر کرے پھر ریٹرن کرے جی جینس مجھے ریٹرن کرنی ہے بھائی اچھی نہیں لگی مجھے ٹھیک ہے